हाँ नमस्ते दीदी

हाँ मछली कैसे है दीदी

चलो ठीक है हम और आप कब से दुकान लगाई हैं यहाँ पर

चलो ठीक है दे दीजिए दे दीजिए एक किलाे दे दीजिए और कौन कौन सा है

और मछली का क्या क्या नाम है

चलिए नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है दीदी सही है